आं बांसिन मोजां मोनग्रा बिथां आरो युटुब चेनेलनि नामानो जाहैबाय भुबन बाम बिथाङा गावनि चेनेलाव गुबुन गुबुन रोखोमनि केरेकटार जानानै गावनो फाव दिन्थियो आरो मानसिफोरखौ मिनि होयो आरो गावनि भिडिअनि गेजेरजों गोजोन होयो आरो आं मोजां मोनग्रा गुबुन युटुब चेनेलानो जाहैबाय आर बि प्रोडाकशन बिथांनि चेनेलाव जोबोद मोजां आरो समायना एलबामफोर आरो मिलौदो मेथाइफोरबो खोनासंनो मोनो बिनि उनाव आरो मोनसेबाव चेनेलखौ मोजां मोनो आङो बेनो जाहैबाय सनदिप माहेश्वारि बिथांनि युटुब चेनेलाव जोबोद मोजां मोजां मटिवेशननि भिडिअ नायनो मोनो आरो बे भिडिअखौ नायनानो जोङो जोबोद सोलोंथाइ लानो हायो आरो मोजां मोजां गियानबो लानो हायो